हमर भाषा ठेठी हइ हमर हम्मे हमर गाँवमे ग्राममे हमर आसपासमे गाँव जेतना हइ सब ऐसेही ठेठिये से बोलऽ हइ हमर बालो बुतरू बोलऽ हइ ई अपने इसकुलमे अपना जगहपर हिन्दीमे बात कयलक आओर फेन गाँव आयल त अपन भाषा नहि छोड़लक घर आयल तऽ अप्पन भाषा नहि छोड़य हमर गाँव गिराम कर कुटुम दुनिआँ दारी जे हथिन से सब ऐसिही बोलऽ हथिन हमर गाँवमे अइसने चलऽ हइ हम्मर दे हम्मर एरियाक ई ठेठी भाषा हइ एसेहि बोलऽ हइ एसिहि करऽ हइ ठेठियेमे सब बात विचार होबऽ हइ इसकुलमे बाहरमे बाल बच्चा जैसे होबऽ हइ तैसे करऽ हइ लेकिन अप्पन भाषा नहि छोड़य